सुबह सुबह उठय छियै तऽ दौड़य लै जाइ छियै तऽ दौड़ते समय छै जे बहुत खाली पेट दौड़य छियै तऽ खाली पेट दौड़लाके बाद बहुत अच्छा होइ छै फायदा होइ छै आँखिके रोशनी भी तेज होइ छै दौड़ते दू चारि सङ्गी साथी मिल जाइ छै तऽ दौड़य छियै साथमे जाइ छियै दू घण्टा होइ जाइ छै दौड़के घूमते फिरते अथी छै जे अच्छा रहय छै स्वास्थय बढ़िआँ रहय छै सुबहमे उठलाके बाद देहमे फुर्ती जागय छै हरारतके भी दूरी होइ छै अच्छा लगय छै बहुत ठण्डा मौसम रहय छै तऽ ठण्डा मौसममे दौड़लाके बाद बहुत अच्छा लगय छै सुबहमे जइते सङ्गी साथी मिलय छै तब जाइ छियै आबय छियै शाममे भी ठण्डा ठण्ड रहय छै शाममे भी ठण्डाके मौसममे चलय छियै निकलय छियै तऽ घूरैत फिरैत जाइ छियै आबय छियै समय छिकै जे शामके समय रहय छै उधरसँ अपन टहलैत बूलैत कोनो मन्दिर अर भेल दर्शन कयने अपन शाम सुबह जा करके घूमि फिरके आबय छियै अन्धेरा जब तक नहि होइ छै तब तक घर अइते अइते अन्धेरा हो जाइ छै अन्धेरा होइ छै तब घर आबय छियै दौड़ैत दौड़य छियै बूलय छियै जे छै शरीरके लिए जे छै सन्तुष्टि रहय छै जे थकावट दूर होत बहुत बीमारी भी उतना असर नहि आबय छै सुबह कुल्लाके बाद उठि करिके अगर तबियत भी गड़बड़ रहय छै नऽ तऽ सुबहमे उठलाके बाद जितना सवेरे उठलाके बाद आओर दौड़लाके बाद उतना शरीर जे छै से तन्दुरस्त हो जाइ छै पते नहि चलय छै की जे शरीरमे हमरा बीमारी छै शरीर हमर सुरक्षित होइ जाइ छै सुबह सुबह अगर टाइमसँ लेटके सुतलाके बाद उठलाके बाद उ जे लगय छै तेना की जे अच्छो लोग बीमारके तरह पड़ि जाइ छै आओर इसलिए सुबह उठलाके बाद जितना जल्दी उतना फायदा होइ छै शरीरमे उतना फुर्ती उतना सुरक्षित उतना तेजी तेजी अपना छै जे काम भी उसरय छै बहुत अच्छा समय मिलय छै तखन खूब मोन करय छै की जे खूब भोरे उठिके दौड़ियै बूलियै सङ्गी साथी अपन उधरसँ